राजस्थान में प्रमुख कला बाज़ार या केंद्र की अगर बात की जाए जहाँ कलाकृति ख़रीदी और बेची जा सकती है तो ऐसे जो है दिर्द हैं नीलामी है मेले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये जो सभी है ये यहाँ पर जो है अच्छे से हम कलाकृतियों को बेचे बेचते हैं और ख़रीदते भी हैं और अगर बात की जाए जैसे अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर है यहाँ पर जो है जो जो भी बेहतरीन कलाकृति आती वो ख़रीदी व बेची जाती है और हमारे यहाँ पर एक एग्जीबिशन भी लगता है और साल के अंत में जिस में हम लोग जो भी अपने हाथ से अच्छी कलाकृति या कुछ भी जो है हम बनाते हैं या तो वो सभी जो है हम वहाँ पर उस टाइम पर बेचते हैं लोग बेचते हैं कोई ख़रीदते हैं तो ऐसा एक अच्छा स्कोप मिल जाता है व्यवसाय की दृष्टि से भी कि जिन लोगों ने अपना जो शौक है वो जिन को उन में रुचि है उन्होंने वहाँ पर वो चीज़ की और दूसरों को वो चीज़ पसंद आई तो उन्होंने वहाँ से वो चीज़ ख़रीदी थी तो हाँ ऐसा हमारे यहाँ पर है तो ज़्यादातर जो एग्जीबिशन्स और मेलों के अंदर ही ऐसी चीज़ों को ख़रीदा व बेचा जाता है